हेल'

नों आसामनि भ्ल'गार सोरखौ सोरखौ बांसिन नायो बि बयस मा बायदि बि बयसनि बे इउटुब बानायनाय भ्ल'ग बानायनाया अ अ

अ

भिडिअआ नायनो थाखाय मोजां ना बिदिब्लालाय आंबो नायनांसिगोन र' बिदिब्ला मा चेनेलनि नामा मा होन्दो

अ साब साबस्क्राइबारफोरा बिसिबां बिनिया आरो गुबुन इउटुबार आसामनि सोरबा दंबावो नामा आलफ्रेड औ

बिथांनि भिडिअफ्रा मा बायदि जायो

दे बिदिब्लालाय